जेह्का साढ़े ग्रां बिच एह् नालियें नूलियें आह्ला ऐ बड़ा गंदा ऐ एह् क्योंकि साढ़े तां ग्रां ग्रुूं ना नालियां खु'ल्ली दियां होंदियां न ते इं'दे कन्नै बड़ी मुश्क आस्सै पास्सै फैली जंदी ते तुहेंगी पता एह् केह् होंदे नै मच्छर मुच्छर और उप्परा केह् करदे लोग उप्परा बी गंद सु'ट्टी जंदे ते इसी ठीक ठुक करने आस्तै इ'यै ऐ कि लोग इसी उप्परा बंद करी उड़न अगर एह् पूरी बंद होगी फ्ही गंद फंद नी पौना उप्परा केह् करदे लोक इसी ठीक करने आस्तै मि लगदा इयै के अगर नाली उप्परा पूरी तरीके नै बंद होऐ कि उप्परा लोक गंद नेईं पाई पाह्न मच्छर मुच्छर अंदर घट्ट जाह्न कन्नै लोक आपें सफाई रक्खन एह्दा इ'यै तरीका ऐ